असांजा स्थानीय व्यंजन गुजरात जा सभिनि खां पहिरियों त ॾही थेपलो ॾाढो सुठो हूंदो आहे ऐं हिते गुजरात में जेकी मेथी मिलंदी आहे थेपले लाइ उहा ॾाढी सन्ही हूंदी आ उहा ॿिए कहिड़े हंधि न मिलंदी आहे हिते गुजरात में मिलंदी आहे असांखे एमपीअ में हुजे या महाराष्ट्र में हुजे असां हितां मां कंहिं महिल पेके वेंदी आ त हितां इहे मेथी खणी वेंदी आहियां सन्ही मेथी ॿिए हंधि न मिलंदी आहे इन खां अलावा जलेबी फाफड़ा आहिनि हितां जा मेन ऐं गुजरात जा फेमस फाफड़ा गाठिया हुजनि वरेड़ा गाठिया इहे बि खाऊं मुंहुं मां घिरकी वेंदो आ इहो वरेड़ा गाठिया ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि उंधियो पूड़ी आहे उंधियो बि हितां ई सुठो व्यंजन आहे हिकु सुठो व्यंजन आहे इन खां अलावा खमण ढोकला आहिनि खमण बि हितां जा ॾाढो मेन फेमस आहे गुजरात जो गुजरात जी ॾुध जी कढ़ी हुजे या चा खिचड़ी ॾुध जी कढ़ी ऐं खिचड़ी बि ॾाढी खाइण में सुठी लॻंदी आहे ऐं इहे गुजरात जी हिकु फेमस डिश आ फेमस व्यंजन आ इनमें असांखे ॾाढो सुठो क स्वाद ईंदो आ गुजरात जी ॾाढी इए शयूं ॾाढियूं उए मेन त गुजरात जो जेको सवादु आहे उनमें हल्की सी मिठास पवंदी आहे कहिड़ी बि शइ के उंधियो हुजे उनमें बि थोरी सी खंडु विझंदा आहिनि कढ़ी हुजे उनमें बि थोरी खंडु विझंदा आहिनि या तुअर जी दाल आहे तुअर जी दाल में बि केरु खंडु विझंदा आहिनि केरु गुड़ विझंदा आहिनि तीअं खटी शइ मिठी शइ गुजरात जी असांजे खाइण में ॾाढी सुठी लॻंदी आहे इहे गुजरात जा व्यंजन जेके आहिनि उंधियो पूरी आहे उहा बि ॾाढी हिकु सुठी डिश आहे अगरि किथे फंक्शन थिए ऐं उंधियो पूरी रखियो ई वेंदो आहे गुजरातियुनि में त मेन आहे अॼुकल्ह त सिंधियुनि में बि थो रखजे